जी आप मसाज सेंटर से बोल रहे हैं मैं हरमन बोल रही हूँ जी हाँ तो मुझे मैंने अभी रिसेंटली मैराथन दौड़ ली थी तो मुझे बहुत ही थकावट हो गई है बहुत स्ट्रेस हो रहा है और मेरे थाइस में बहुत ज़्यादा पेन है तो मुझे बॉडी मसाज चाहिए थी तो आप मुझे अपॉइंटमेंट बता दीजिए कब तक आना है ओके थाइज़ पूरे लेग्स रहेंगे बाक़ी

ओके ओके ओके ऐसे तो पूरी बॉडी का मतलब कितना लेंगे आप पे कितना है अच्छा और यह सिर्फ़ थाइस का करवाते हैं तो कितना होगा ओके तो मुझे मतलब यह बोलना था कि मेरे फ्रेंड्स भी हैं साथ में दो तीन तो हम साथ में आएँगे तो हम सब साथ में आ सकते हैं ना ओके ओके ठीक है ओके तो जैसे थाइस का सेवन हंड्रेड है तो अगर हम सब एक साथ आ रहे हैं तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा ओके ठीक है तो कल हम लोग आते हैं सब मिल कर आएँगे ठीक है मैं आने से पहले आपको दोबारा कॉल कर लूँगी ओके ओके मैं आपको कॉल कर दूँगी ओके ठीक है ठीक है थैंक यू